हा मां स्कूल में ड्रॉइंग सिखी हुई छो कि असांजो हिकु पीरियड ई हुयो ड्रॉइंग जो और जो जेकी टीचर हुई एॾी बढ़िया ड्रॉइंग सेखारींदी हुई त असां उते ड्रॉइंग ख़ूब बढ़िया सिखी वियासीं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्लासिस हलंदी आहे जो कलाकारनि जे लाइ मददगार साबित थी सघंदी आहे मूंखे आर्ट करियर जे लाइ कोई लक्ष्य और आकांक्षा कोन्हे छो कि मुंहिंजी एतिरी है मतिलब कि एतिरी रूचि कोन्हे उन में और मां कुझु न सोचियो आहे उन जे लाइ